ٹیکنالوجی موبائل فون کے استعمال سے ہماری بہت ساری فائدے ہوتے ہیں جیسے کہ موبائل سے آڈر کرنا موبائل پہ ایک دوسرے سے باتیں کرنا موبائل پہ موبائل پہ فلم ڈڑامہ دیکھنا موبائل پہ پھول کشیدے کے بارے میں دیکھتے ہیں اور شیکھتے ہیں موبائل سے ہمیں بہت سارے پھائدے ہوتے ہیں جیسے کہ کہ پھول کشیدہ بناتے ہیں کپڑے مشین کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیسے سلائی ہوتی ہے ان سے بھی ہم شیکھتے ہیں ٹیکنالوجی موبائل کے استعمال سے ہمارے ڈھیر سارے فائدہ ہوتی ہے جیسے کہ ہم استعمال سے موبائل کے استعمال سے موبائل کے استعمال سے ڈھیر سارے فائدے ہوتے ہیں کپڑے بن کپڑے کے بارے میں دیکھتے ہیں فون پہ وہ کپڑے آڈر کرتے ہیں کھانا بنانے کے لیے دیکھتے ہیں کیسے کھانا بنتا ہے اس کے بعد بات چیت بھی ہوتی ہے موبائل سے ٹیکنالوجی کے ٹیکنالوجی موبائل فون کے استعمال سے ہمارے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جیسے کہ موبائل پہ فلم دیکھنا ویڈیوس دیکھنا گیمس دیکھنا